हैलो हँ अहाँके नाम की भेल ओ बताबु पूर्णियाके बारेमे अहाँसे ई जानय लए चाहि रहल रहियै

अच्छा हँ हँ ई तऽ बात अहाँ सही कहलियै ओ अहाँ पूर्णियामे कहाँ अहाँके घर भेल अच्छा मेहबूब खान टोला हँ बस स्टैण्ड देखने छियै

ओ आओर सभ पूर्णियामे अच्छा अच्छा जगहसभ घुमयलऽ कहाँ कहाँ छै

चलू अच्छा यऽ तऽ आओरसभ मतलब मूवीसभ देखयलऽ जाइत छियै की नहि कहलहुँ फिलिमसभ देखयलऽ जाइ छियै की नहि सीरियलसभ देखैत छियै ओ

ओ ओ

अहाँके नाम की भेल

हमरो घर भेल पूर्णियासँ जस्ट बगलेमे यऽ बनबनखी परय यऽ हँ ओ मुरलीगंज हँ इ तऽ जानैत छियै

हँ

ओ चकला हँ ईसभ ईसभ जानैत छियै हँ जानकी नगर धारा

हँ ओसभ तऽ आसेपास छै

तब